सिंधी ॻाल्हाइण वारा माण्हू प्रेम प्यार सां ॻाल्हाईंदा आहिनि ऐं जेकॾहिं ॿी ॻाल्हाइण वारी भाषा वारा माण्हू उहो उन्हनि सां बि ॾाढो ई प्रेम प्यार सां सिक मुहिबत सां उन्हनि जी भाषा में ॻाल्हाईंदा आहिनि छाकाणि त सिंधी ॻाल्हाइण वारा माण्हू पंहिंजी भाषा में मिठिड़ो ॻाल्हाईंदा आहिनि त बि जेके उन्हनि जी भाषा न बि ॻाल्हाईंदा आहिनि तॾहिं बि हू हुननि सां सिक मुहिबत सां ॻाल्हाईंदा आहिनि